भारतमे भोजन बहुत प्रकारके अछि मुदा भारतके तऽ प्रसिद्ध खिचड़ी अछि ने तऽ एकरा प्रयोग हमरा इमहर तऽ देखल जाइ तऽ खिचड़ी मकर संक्रान्तिके सबसँ प्रमुख भोजन छलै आओर जतऽ तक जीवनमे दिनचर्याके खाना छलै तऽ ओ चावल दालि भात सब्जीसब इएह सब बनै छलै आओर जतऽ तक देखल जाइ तए लोकप्रिय व्यञ्जनमे तए लोकप्रिय व्यञ्जनमे लोक विभिन्न प्रकारके मांस मछली आ कि जहन बहुत बड़का बड़का पाहुनसब आएल तखन लोक बनेलक पूड़ी खीर एहन एहन एहन तरीकाके मिठाइ मँगेलक मिष्ठान्न सब मँगेलक हुनका देबाक लेल तऽ लोकप्रिय व्यञ्जनमे तऽ इएह भेल जे लोक किछु विशेष बनेलक आओर भारतमे देखल जाइ तऽ हमरा सबके तऽ रोजके यदि खाना भोजन देखल जाइ तऽ इमहर इएह होइ छलै जे जेना चावल दालि चोखा भऽ गेल सब्जी भऽ गेल एक टा दू टा व्यञ्जन भऽ गेल बस